हमारा सबसे यादगार सफर जम्मू कश्मीर का था जो माता वैष्णो देवी का हम लोग दर्शन करने गए थे और उसमें हम लोग का ग्रुप था और बहुत ही अच्छी वहाँ कि सुविधा हम लोग के लगी माता जी कि यहाँ और बहुत ही मजा आया सफर में घूमने से इतना आनंद आया आ इतना अच्छा लगा सफर हम लोग को कि पूछिएगा मत कि हम लोग को कितना अच्छा लगा सफर सफर हम लोग का ग्रुप कम से कम बीस पच्चीस लोग का था और इन मस्ती मौज मस्ती करते हुए हम लोग गए खाते पीते हुए घूमते हुए और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग घूमें और बहुत ही सांदार हम लोग को लगा वहाँ का घूमने का नज़ारा और बहुत ही अच्छा लगा माता जी का दरबार जो वहाँ वैष्णो माता का दरबार था वो बहुत ही सुन्दर लगा और अच्छा इसलिए लगन लगा कि हम लोग का ग्रुप बहुत ही अच्छा था दस बीस लोग का ग्रुप था हम लोग घूमने गए थे माता वैष्णो देवी के यहाँ और सफर में इतना आनंद आया हम लोग को इतना मौज मस्ती किए हम लोग सफर में कि वो बहुत ही यादगार चीज है भूलने से भी वो हम भूल नहीं पाते हैं कि ये चीज हम भूल जाएँ नहीं भूल सकते हैं इस चीज़ को कभी भी बहुत ही अच्छी जगह था वो आ बहुत ही अच्छे अच्छे हम लोग मित्र भी थे घूमने के लिए वहाँ पर आ मित्रों का भी बहुत अच्छा सैहयोग था हमलोग में हम लोग एक समान एक ढंग से एक व्यवस्था से घूमते थे खाना पीना खाते पीते मौज मस्ती एकदम करते हुए बहुत ही सुन्दर ढंग से हम लोग वहाँ घूमें और बहुत ही सुन्दर ढंग से हम लोग वहाँ का नजारा देखे इन्जॉय किए दोस्तों कि साथ मौज मस्ती किए और बहुत ही वो चीज यादगार हम लोग का है ओ चीज हम लोग के ग्रुप में भी है कि हम लोग कभी भी देखें फोन उठा कर तो हम लोग सब लोग एक साथ नजर आते हैं तो बहुत यादगार चीज लगता है हम लोग को सफर बहुत ही अच्छा लगा वो हम लोग को और बहुत ही सुन्दर सफर लगा इसलिए हम लोग वो चीज हम कभी भूल ही नहीं पाते हैं कि भूल जाएँ भूलने से भी नहीं भूल पाते हैं ओ हमारे दिमाग से उतरता ही नहीं है कि उतर जाए इतना हम लोग को मजा आया इतना मौज मस्ती किए दोस्तों के साथ कि वो चीज हम भूल ही नहीं सकते हैं कभी भी वो भूल ही नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ही मजा आया दोस्तों के साथ घूमने में अ बहुत ही आनंद आया बहुत सुन्दर लगा वहाँ का नज़ारा देखने में पहाड़ों पर घूमें पहाड़ पर चढ़ चढ़ कर हम लोग घूमें मौज मस्ती किए पहाड़ के नीचे झील के नीचे बैठे नहाए धोए झील में बैठ के आधा घंटा तक सभी दोस्त नहाए मौज मस्ती किए वो भी नज़ारा बहुत ही सुन्दर था झील में नहाने का और घूमने का भी नज़ारा बहुत अच्छा था पहाड़ों पर चलकर चढ़ चढ़के हम लोग इधर उधर इधर पहाड़ पर उधर पहाड़ पर नज़ारा देखे हम लोग और बहुत ही सुन्दर लगा नजारा हम लोग को देखने में